हाँ बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं कई बार पढ़ता हूँ लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस को सीखने के लिए तो ऐसे इसमें डेल कार्नेगी की बुक होती है वो है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला ये बहुत ही ख़ूबसूरत बुक है और ये जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेरित करती है इसी तरह की डेल कार्नेगी की और भी बुक्स है जिस में बिजनेस को कैसे चलाते हैं या रॉबर्ट किओसाकी है रिच डैड पउर डैड ये बुक मुझे ज़्यादा पसंद है आती है क्योंकि इस में हम ने देखा है कि जीवन में अगर आगे बढ़ाना है तो जीवन मूल्यों को बढ़ाने के लिए कुछ सीखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इस चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा अगर ये हम नहीं कर पाएंगे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें नहीं सुन पाएंगे तो हम हमारे जीवन में कभी बेहतर प्रयास नहीं कर सकते आगे बढ़ने का और दूसरी बात ये है कि सब से ज़्यादा पसंद ये आती भी है और इस पुस्तक को हम ने कई बार पढ़ा है कई बार मतलब एक बुक को मैंने दो से तीन बार पढ़ा है क्योंकि एक बार में कोई भी समझ में आती नहीं है तो अक्सर हम देखते हैं किसी भी किताब को दो से तीन चार बार पढ़ते हैं तो उसकी जो चीज़ें छूट जाती है वो भी समझ में आने लगती है